हांजी अच्छा बदाम अखरोट दे ते बड़े फायदे न एह् दमाक आस्तै बड़े स्हेई न ऐ बच्चे पढ़ने आह्लें गी देओ बुड्डें गी देओ कोई बी लेई सकदा इ'नें ई राती एह् पनियै च सेड़ी ओड़ने तोड़ियै ते उदे बाद सवेरै उट्ठना ते इं'दे शिलके कड्ढने ते शैल बरीक पीह्यै दुद्धै च पाई ले दुद्धै गी बुआला कराया ते दुद्ध पी लेआ दमाक आस्तै बहुत अच्छा बदाम

अखरोट बी अखरोट ते पूरा दमाक आह्ला जैसा बने दा होंदा जि'यां साढ़ा दमाक होंदा पूरा उ'ऐ पार्ट बने दे होंदे अखरोट दे उस्सी बी राती पनियै च सेड़ना सवेरै खाई लैना ओह् इक बदाम इक अखरोट डेह्ली रोज खाना हां इक अखरोट रोज खाई लैना गर्मियें दिनै बी अखरोट खाने होन तां इक ते खाई सकदा डेह्ली आदमी बदाम ते खाने चाहिदे बच्चें दो तिन्न बदाम रोज खाने चाहिदे आहो पूरा साल खाई सकदे पनियै च सेड़ियै अगर इ'यां बोल्लो इ'यां खाने सुक्के ते इ'यां निं खाने पानी च सेड़ने बाह्रा दा शिलका इं'दा कड्ढियै सुट्टी ओड़ना ते पनियै च सेड़ियै रक्खने सवेरे फ्ही ओह् ओह्का शिलका बी कड्ढना ते फ्ही एह् बरीक पीह्यै ते खाई लैने खोड़ इ'यां चबाइयै खाई लैओ बदाम बरीक पीह्यै दुद्धै च पाइयै खाई लैओ हां होर केह् इ'दे कन्नै बदाम कन्नै जुकाम बगैरा निं लग्गना सेह्त अच्छी रौह्नी दमाक अच्छा चलना किल्लो किल्लो दा ते हून मिकी बी पता निं ऐ बा इ'यां बजार जाइयै करी लैओ ना पता थ्होई जाने ले ते में है निं कोई इ'यै लेओङन जे लेओङन तां तां इनें ई पता होना

अच्छा